लोंनाय बे गुबुन लोंग्रा होनोबाथ' बेयाव बेखौ मिथिगौ आरो जेनेबा नैबे लेबुखौ जोङो गोलोम बोथोराव गोलोमनाय मोनोब्ला खुब गोलोमनाय मोनोबा बेखौ एसे देहायावबो थानदा जायोथ' एसे संख्रि सिनि होनानै सेबनानै हाखावनानै सुनानै खानानै सुनानै हाखावनानै बेगरफोर दंबा गारबाय आर बांसिनानो बेगर थाखाया लेबुआव बेखौ जों गिलासफ्राव दैयाव सेबसनानै बिदैखौ लगायनानै लोङो आरो जेन'बा बेखौ खुब बेखौ बांसिन मिथिगौ आरो जोङो बेखौ बानायनानै लोंनो रोंगौ आरोखि बानायनायबो जायो नैबे खामब्रेंगाफोर थाबाय खामब्रेंगाखौबो एसे खौ जोङो सेबनानै खानानै हाननानै सुनानै बिदिनो आराम हानानै सेबनानै बिखौबो बिदै जुइस खालामनायखौबो आं बेखिनिखौ एसे मिथिगौ आरोखि आं न'आवबो बानायनानै लोंनाय जायो लोंग्रा होनोबाथ' नैबे नै जेन'बा जौ बिदैफोर थाबाय बिखौबोथ' नुनानै आरो बेखौथ' जेनेबा संग्राफोर दं नालाय बेखिनिखौ मालायनिखौ नुनानै बेखौ आंबो रोङा नङा रोगौ होनजायो आरोखि जौ बिदैनि बे बुसथुखौ मिथिगौ आरोखि आं जेन'बा एंखुरखौ लाबोनानै जावनानै बेखौ एसे सुनानै संनानै बेखौ आराम माबायाव दोनिफ्राय हाननानै आराम दोनिफ्राय हाननानै खुरननानै बेखौ आराम फेनलानानै एसे गुसु जाहोनानै एमाव फुननानै दोननानै साननैसोनि उनाव बेयो जुदि एसे एमावनि माबाजों एमावनि जे गुनजों बे माखासे बुसथुवा बिदैया जाबोयोआरो बिदै जानाय समाव बेखौ दोआव सोबाय आमफ्राय बेनो आराम गावनो बिदै जानायखौ बे बिदैखौ जोङो बे बानायनायखौ आं एसे मिथिगौ आरोखि बेखौ लोंनाय जेनेबा बेखौ बानायनानै लोंनो रोंगौ आरो गोरान बेबो लोंग्रा बेखौ आरो जोङो अफ्रि जायो आरो बे अफ्रि जेब्ला एमाव फुनखांबा बेयो अफ्रि जाबाय बे दोआव दो गिदिराव दोनबाय दोननानै बिनि सायाव जों बेखौ थिंख्लि खर' होनो थिख्लिखर' होनो आं मिथिनायाव बिखिनिखौ मावफेरनायबो जाबाय मावा नङा मावबायबो बेखौ थिंख्लिखर' होनो बे जिनिसखौ गेजेराव दोनो ओरैनो मोननै मोनथाम साइसनि खालामनो हायो आरो बिसेस मोननैसो रोखोमनि बानायनानै लोंनो हायो मोनसेया जाबाय जायो थिंख्लिबादि दोनफानानै मोख्राखरनि जों मोख्रा खर' होनो आरोखि बे मोख्राखरनि सिङाव थिंख्लि मोनसे दोननानै बे खफ' आ बेयाव जमा जायो आरो खफ' जौ बे अफ्रिनिफ्राय ओंखारलांनाय खफ'आ बेयाव जमा जानानै बेयाव गोलैफिनानै जमा जायो आरो बेनो बे जौ गोरान जाबाय आरो बे लोंग्रा मोनसेया जाहैबाय बे खफ' बे बेयाव मोनसे नाजावग्रा बे मोख्रा खर'नि सिङावनो नाजावग्रा दङ बेयाव जमा बे खफ'आ गोजौआव मोनसे दो थाबावो दोआव नांथानानै गोग्लैफिनो आरो सारिगिदिं बेखौ लिरथेनाय जायो बे अफ्रिजोंनो लेरथेजायो आरो अफ्रिजोंनो लेरथेनानै बिखौ बार गहोनो मोना आरो बार गबाथ' जिनिसा बारा मोजां जाया आरो बेखौ बानायनायखौबो आङो बानायफेरा मोनबाय आरोखि बानायफेरा बानायनो मोनबाय बे रोखोम आरो लोंग्रा आमफ्राय नैबो थाबाय बेखौबो आङो बानायना लोङो सम सम बेखौ नैबे उसुमै सौखा बरि होनो जोङो बर'आव सौखा बरि सौखा बरिखौ होबाय गरनै गरथामसो बानलु बोरदोन

दाउ डिसि आथिंबाबो जायो मोदोमफोरखौबाबो खालायनानै लोङो बांसिन मोदोमखौसो खालामनाय जायो आरोखि मोदोमखौ आथिंखौ आं बारा खालायफेराखै बेखौ एफाग्राब बुंनो रोङा खिनथु मोदोमखौ खालायनानै लोंनाय जाबाय आरो बेफोर बादि मानि बेदरखौबो एसे मोनजानायखौ लुबैयो जानो मोनबासो लोंनायबादि मोनोथ बेबायदि आरो बे बानलुबोरदोन आमफ्राय सौखा बरि एसे होबाय दाउ बेदर आमफ्राय उसुमै बेबायदि बेखौ लोंनायखौ बानायनानै लोंनायखौ रोंगौ आरोखि ओमफ्राय दस्रा ओरैनो लोंनायाथ बे जेन'बा दस्रा लोंनायखौथ' आङो ओरैनो माबाफोरखौ बे थायजौफोरखौ दोखो दोखो फिसा फिसा हानानै थायजौनि बोथोराव आरो बेखौ थायजौखौथ दोखो दोखो फिसा फिसा हानानै बिखौ बे समाव बे हारसिं बै बिदै जाखायो आमफ्राय बेखौ सेबजायो आरो बेखौ सेबनानै बिदैखौ एसे दैयाव लगायनानै लोंबा लोङो आरो आङो बेखौ आं खालायनानै लोंनाय जायो आरो सम सम आरो बिदिनो दस्रा लोंनाय होनोबाथ' आं दस्राखौ एफा बानायफेरनाय जायाखै बेखिनिखौनो आं बानायनानै लोंनाय जायो